हैलो हैलो सनाओ हां तुस क्लास क्लास पढ़नी ऐ तुसें हैलो हैलो हां हां गुड मोर्निंग तुसें क्लास पढ़नी ही हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां ते तुस कु'त्थै पढ़ने अच्छा म्यूजिक ही ऐ थोआढ़ा इ'यां अच्छ अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी अ'ऊं अ'ऊं बी टीचर रेही लग्गी दी इत्थै एम ए एम कालेज हून दपैह्री ऐ औंदे मेरे कोल चार पंज बच्चे औंदे ज्यादा नी अ'ऊं सिखानी होन्नी फ्ही इ'न्ना टैम नी होंदा ऐ ते कोई नी टैम टेबल चार कोला पंज इक घैंटा हफ्ते दे सारा दिना खा'ल्ली संडे दिन छुट्टी

फीस ज्हार रपेआ लैन्ने आं म्हीने दा एह् इत्थै आना तुसें परेड एह् उप्पर नी गली जन्दी उप्परै गी मंडी आह्ली साइड उत्थै उत्थै करानी उत्थै ऐ मेरा घर

अड्रैस हां ना ना तुस सिद्धे क्लास च आओ कोई गल्ल नी तुस म्यूजिक दे बच्चे ओ तुस शैल ही गाने होन्ने ओह् कोई गल्ल नी ऐ वोकल वोकल वोकल हां ते कैल्लू दे आह्गे तुस कैल्लू आह्गे तुस कबसे आओगे आप

ठीक ऐ कोई गल्ल नी तुस घर गल्ल कर लैएओ फ्ही मिकी सनाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक